जी सर मेरी बेकरी वाले से बात हो रही है जी सर सर मुझे केक चाहिए सर सबसे सबसे सबसे पहले मुझे यह बताइए सर कि कौन कौन से फ्लेवर के मिल जाएँगे मुझे यह बताइए

जी जी सर जो आप बोल रहे हैं चोकलेट फ्लेवर का सर वह कितने के जी वह कौन कौन से कितने कितने किलो के मिल जाएँगे ज़रा बताइए

तो जी जो आप चौवर चोकलेट फ्लेवर का बात है सर उसका रेट कितने से कितना तक है जरा बताइए मुझे रेट उसके बारे में बताइए

जी जी जी

जी जी तो जी सर मुझे आप जो बोल रहे हो चोकलेट फ्लेवर वह मुझे बेस्ट लगा तो सर मुझे आपके यहाँ पर जो केक शेप है चोकलेट फ्लेवर का सर वह कैश हो गया पे तो ऑनलाइन पेमेंट होगा बताइए ज़रा जी जी

जी सर जो डिलेवरी आप जो बोल रहे हो उसमें ऊपरी कोई चार्ज नहीं लगेगा है ना जी तो तो सर हम आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं आप हमें डिलेवरी घर पर कर दीजिए मैं आपको मेरे घर का यह जो भी है वह आपको रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ ठीक है ठीक है सर मैं आपकों एड्रेस सेंड करता हूँ आप मुझे शाम तक दो तीन घंटे में मुझे डिलेवरी कर दीजिएगा ठीक है तीन से चार घंटे में ठीक है ओके ओके